पाणी खे छानण ऐं उबालण लाइ अॼुकल्ह इलाही तरह जा तरीक़ा अची विया आहिनि जंहिंमें की ॿ चारि तरीक़ा मां तव्हांजे साम्हूं रखण चाहिंदुमि तव्हां जेको जेको सुठो लॻे उन्हीअ खे यूज़ करे सघंदा आहियो घर में पाणी उबाले करे पिंजे खपे अॼुकल्ह प्यूरिफायर बि अची विया आहिनि और एक्वागाड जा जेके प्यूरिफायर आहिनि नई नई टेक्नोलॉजी नया नया सभु कुझु अची विया आहिनि जंहिंमें उहे घटि में घटि पंद्राहं हज़ार वीह हज़ार पंजवीह हज़ार हेसि ताईं की पंजाहु पंजाहु हज़ार जा अची विया आहिनि लेकिन मुंहिंजा माउ पीउ चवंदा आहिनि जेको पाणी उबाले करे पिअण में मज़ो आहे उन में कोई मज़ो कोन्ह अथव पाणी उबाले करे पीअंदो त घर में सभु शुद्ध रहंदा ॿार बि शुद्ध रईंदा ॿारनि खे कोई बीमारी न थींदी ॿार तकलीफ़ खां दूरि हूंदा सॼी बीमारी खां दूरि रहंदा दवा दारू खां दूरि रहंदा त मां इहेई चईंदुमि की प्यूरिफाई जेको आहे उनजी मां आलोचना त करण न चाहिंदुमि उहो बि नई नई कंपनी मां बनल आहिनि अजुकल्ह जे हिसाब सां बनल आहिनि शुद्ध आहिनि सभु कुझु आहिनि बढ़िया आहिनि टेक्नोलॉजी आहिनि लेकिन पंजाहु हज़ार टीह हज़ार वीह हज़ार चालीह हज़ार हर कंहिंजे बसि जी ॻाल्हि कोन्हे लेकिन मां इहेई चवंदुमि सभिनि खे की जंहिंजे पास पैसा कोन्हे हो पंहिंजे घर में उबाले करे पाणी पीअण इनसां ॿार स्वस्थ्य हूंदा और ताकतवर बनदा जंहिंसां कोई बीमारी कुझु बि उन्हीअ खे कंट्रोल करण में सहयोगी हूंदो